जोंनि हारिमुआव थानाय दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा मालाफोरनि बागै आं एसे फोरमायनोसै जोंनि गानग्रा जोमग्रा ट्रेडिसनेल ड्रेस जाय दख'ना दख'नाखौ गानोब्ला बिराद समायना नुयो जोंनि बर' हारिनि बर' आयजोफोरखौ मानोना बे दख'नायाव जों गोबां रोखोमनि आगर कालार बेफोरखौ नुनो मोनगोन बेबायदिनो गोबां मोजां मोजां आगर जेरै बिदिनो फारौ मेगन ओंफ्राय हाजो आगर ओमफ्राय बेबायदिनो बाथु आगर दिंखिया दिंखिया बिबारनि आगर बेबायदि गोबां आगरफोर एरखांनानै जोंनि बर'नि गानग्रा जोमग्रा दख'नाखौ बिराद मोजां समायखांहोयो जायखौ बर' सिख्लाफोरा गानब्ला बिराद नायनो मोजां नुयो समायना नुयो बेबायदिनो आरो जोमग्रा जोमग्राफोरावबो गोबां रोखोमनि कालार थायो आर'नाय बेफोर जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेस ओमफ्राय बिराद समायना नुयो आरो ना जोंनि बर' सिखलाफोरखौ दख'ना एरि गानब्ला ओमफ्राय बेबायदिनो गुबुन हारिफोरजों रुजुनानै नायोब्ला गुबुन हारिफोरनि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरजों रुजुनानै नायोब्ला जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिसनेलआनो सबसे बेस्ट मोनो आं सोबसे साबसिन नुयो ओमफ्राय फारागबो बिराद नुनो मोनो बिसनि ड्रेसखौ मानि एसे बेबायदिनो कालार आगरफोरा जोंनिजों हाया आरो ना जोंना गोबां आगर दङ मेल्ला आगर दं जोंना बिराद समायना समायना बेरखां होनाय आगरफोर दङ आं आगरफोरनि मुंखौ सिगाङावनो माखासे खोन्था खानाय जाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो बिराद समायना नुयो आरो जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ बे फारागखौनो नुनो मोनो एसेनोसै